मुजफ्फरपुरमे बड़ा बढ़ बन्हिआँ होस्पिटल छै उधर बन्हिआँ दबाइ होइ छै उधर बन्हिआँ दबाइ होइ छै उधर बन्हिआँ दबाइ होइ छै बीबी हॉस्पिटल छै उधर डी एम सी एम छै उधर बड़ बन्हिआँ दबाइ सब होइ छै डॉक्टर इधर समयपर अबै छै इधर सब छै इधर कोइ कमी नहि छै इधर बन्हिआँ बन्हिआँ डॉक्टरो अबै छै इधर बन्हिआँ बन्हिआँ समयपर डॉक्टरके जब भी फोन करै छियै तब भी अबै छै इधर कोइ अथी नहि छै इधर सब किछु छै इधर सब किछु छै इधर कोइ दिक्कत नहि छै समयपर तबियत खराब होइपर डॉक्टर अबै छै यहाँ दिक्कत कुछोके नहि छै इधर समयपर सब कोइ अबै छै डॉक्टर जब भी बोलबै छियै तब भी समयपर अबै छै इधरमे कोइ कमी ने कुछोके छै जब भी ककरो अस्पतालके अथी भेलै तऽ एम्बुलेंसके बोलबै छियै तऽ अबै छै जब भी डॉक्टरके अगर जरूरत पड़ै छै तऽ ओ अबै छै वैसन कोइ बातके दिक्कत नहि छै हियाँपर सब व्यवस्था छै इधर कोइ दिक्कत नहि छै इधर डी एम सी एच सब अस्पताल छै बन्हिआँ बन्हिआँ अस्पताल छै इधर कुछोके दिक्कत नहि छै इधर दरभंगामे भी फेमस हॉस्पिटल सब छै मुजफ्फरपुरमे भी छै इधर कुछोके दिक्कत नहि छै जब भी बोलबै छियै तब भी अबै छै इधर किछुके दिक्कत नहि छै जब भी अगर कोइ भी जरूरत पड़ै छै तऽ सब कोइ अबै छै इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै बन्हिआँ बन्हिआँ हॉस्पिटल छै जब भी डॉक्टरके काम लगै छै तब भी डॉक्टर अबै छै लग पासमे डॉक्टर सब रहै छै इधर कुछके दिक्कत नहि छै इधर बन्हिआँ बन्हिआँ हॉस्पिटल सब छै इधर कुछके दिक्कत नहि छै ककरो रातेमे ही ककरो तबियत खराब भऽ जाइ छै तब जब भी फोन करै छै तब भी अबै छै इधर कुछ चीजके दिक्कत नहि छै इधर बन्हिआँ बन्हिआँ डॉक्टर सब अबै छै अगर ककरो बोखार ओखार लागि जाइ छै तऽ फोन करै छियै तऽ अबै छै इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै जब भी जब भी अथी करै छियै फोन करै छियै तब भी तब भी अबै छै इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै बन्हिआँ बन्हिआँ हॉस्पिटल इधर छै इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै जब भी भी फोन करै छियै तब भी अबै छै इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै जब भी उसका बोलबै छियै तब भी अबै छै राति बिराति ककरो बोखार लागि जाइ तभियो अबै हय इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै जब भी जब भी बोलबै छियै तब भी तब भी अबै छै राति बिराति ककरो किछो हो जाइ छै पेट दर्द कुछ करै तऽ बोलबै छियै तऽ अबय छै इधर सब कुछके सुविधा छै लगमे गायघाट भी छै इधर जब भी अस्पतालमे सरकारीमे फोन करै छियै तऽ अबै छै इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै जब भी फोन करै छियै तब भी तब भी अबै छै इधर कोइ चीजके दिक्कत नहि छै जब भी भी फोन करै छियै तब भी सब किछो अबै छै इधर किछु चीजके दिक्कत नहि छै सब सुविधा छै इधर जब भी फोन करै छियै तब भी अबै छै